सहरसाके जे जलवायु छै ओनातऽ बहुत बढ़िआँ छै लेकिन दुइ तीन दिन पछिला जे दुइ तीन दिनमे बहुत ज्यादा बरसात होइके सम्भावना एखन बनल छै